हमारे यहाँ सरकार का जो है सरकार करता है सब करते हैं और जैसे नाला हो गया नाली हो गया पोखर हो गया पानी का जितना व्यवस्था उसमें सब में कीड़ा मकोड़ा तो फरता ही है उसमें सरकार ने छिड़काव कर रहा है और व्यवस्था सरकार का है ठीक ही है सरकार करता है व्यवस्था लेकिन छिड़काव फिलकाव हमसे ही करता है मच्छर का जैसे अभी टैम है मच्छर में भी छिड़काव करता है सरकार और छिड़काव करने के बाद मच्छर हट जाता है व्यवस्था ठीक है सरकार का सरकार ने सब व्यवस्था करता है छिड़काव का और उसका व्यवस्था जैसे बीमारी किसी का हो गया बुखार लग गया बहुत रंग का बीमारी है जैसे मच्छर काट लिया ढंग का मच्छर हो गया मच्छर भी काट लेता है तो बुखार लग जाता है इस प्रकार से मच्छर काट लेगा बुखार लग गया तो उसका भी सरकार देखभाल करता है और टैम टेबुल से सरकार अपना व्यवस्था कर रहा है